हैलो हां जी नमस्ते यरो में थोआढ़ा नंबर लैता हा इत्थे बाह्र थोआढ़े घरै आह्ले ते उं'दे कश उं'दे कशा थोआढ़ा नंबर लैता ते मिगी इक कमरा चाहिदा कराए पर थोआढ़े कोल ऐ अच्छा छड़े दो कमरे न किचन कुचन ऐ किश अच्छा अच्छा ते में लैना हा ते में उ'नेंगी बाह्र भैया हे जेह्ड़े उ'नेंगी आखेआ ते ओह् आक्खा दे कि हां इं'दे कोल ऐ ते नंबर दित्ता थोआढ़ा ते आक्खा दे इ'नेंगी फोन करियै पुच्छी लैएओ शाम्मी ते उ'यै में दिक्खना ते के किन्ने किन्ने धोड़ी होना थोआढ़ा मतलब किन्ने धोड़ी देना तुसें अच्छा यरो मिकी ना दो कमरे नी में इक्कली आं मिगी इक कमरा गै चाहिदा हा ते मिकी इक कमरा थ्होई जाह्ग देई ओड़गे तुस अच्छा ठीक ठीक ऐ ते पानी दा चक्कर चुक्कर केह् ऐ अच्छा ते लाइट लुइट

अच्छा कोई बक्खरा बिल आह्ला ते चक्कर नेईं ना ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ में दिक्खना पूरे कल आइयै दिक्खी सकनीं तुस घर गै ओ ठीक ऐ ठीक ते कमरा कु'त्थे फर्स्ट फ्लोर ऐ सैकिंड फ्लोर होर बी लोक रौंह्नदे होने फ्ही उत्थे अच्छा ते होर कोई फैमिली वैमली रौंंह्नदी मतलब होर बी फैमलियां रौंह्नदियां ठीक ऐ ठीक ऐ हां ते फ्ही में लैना गै आंटी अ'ऊं फ्ही कटरा दा आं ते मिगी आह्गी हां ते अ'ऊं ठीक ऐ ठीक ऐ ते अ'ऊं कल आह्गी ते तुसें करगी फोन फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ